आतां सगळ्यांच्याच कुटुंबान जोर येवप थंडी खोकली जावप ह्यो सदांचेच गजाली आसा आमचेय कुटुंबात तशें जाता जर थंडी बी जाल्यार तर म्हज्या घरच्या घरा हांव तांकां काडो करून दितां काडा करूंक म्हज्याच पोरसांतल्यो हांव तुळशीचीं केसरां गंजन एलिवेराचो एक कुडको मागीर मसाल्याचे पदार्थ तातून घालता ते म्हणजे बडीशप जिरें कोणफिरी आला आलें हें सगळें बरें घालून तितून थोडें हें मिरीं किंवा दालचिनी आसता लवंग आसता हें सगळें घालून बरो उकळी काडप आनी तांकां तें तातून थोड्यो मेथ्यो घालप गूळ घालप किंवा खडी साकर हें सगळें घालून बरी उकळी काडटा आनी तेंकां गरम गरम पिवपाक दितां गरम गरम पिवतकच नी तेंची थंडी एक दोन दिवसां भितर गायब जाता नंतर जर ताप बी येलो जाल्यार केन्ना पातळ पदार्थ तेकां खावपाक दिवपाक जाय सो हांव मोस्टली पेज करतां तांदळाची आनी दितां आनी थंडेक आमच्या घरान म्होंव म्होंव आनी हळद मिक्स करून दिलें न्हय म्हणजे तेंची जी सरदी आसा इंफेक्शन आसा तें लघवीच्या वाटेन संडासाच्या वाटेन वता आनी भुरगींं म्हजी सडसडीत जाता